अ हेल्ल' मा खालामदों अ माबाफोर खामानि मावदों नामा नै आं एसे प्रेक्टिस खालामदों प्रग्राम दंना बेनिखायनो औ क'क्राझाराव

औ ट्रिस थारिकाव जागोन ट्रिस टारिकाव औ आं थानोसै सासे ओमफ्राय सासे सोर फैगोन थाय बिखौ मिनथिया

बिराज औ औ नोंलाय अ मा संखौ मोजांसिन मोनो

अ मोजां

आं बिराजनिखौ गासैखौबो मोजां मोनो मोननायालाय

औ औ औ औ ओ दे होनबा उनाव खबर लालायनोसै ओ दे दे